गेलेनाया मानसिफोरनि थाखाय माबोरै मेंगा मेंगानाय आरो रंजानाय राहा होयो होनोब्ला गेलेनाया मोनसे सुबुं माहारिनि गिदिर नागारनो हायै बाहागो जों गेलेनायनि गेजेरजों गावखौ सासे राफोद सुबुं महरै दानानै लानो हायो लानो हायो जोंनि देहाया गेलेनाय खारनाय बारनायनि गेजेरजों मोनसे बोलोगोरा शक्तिबान देहा दानानै जों लानो हायो जायहा गेलेनायाव गोसो गैया बा खारा बारा बिनि देहाया बेमारनि गेजेरजों बुंफबनानै थायो बिनिखायो जों गेलेनायखौ गावनि मोनसे आंगो बाहागो हिसाबै लानो नांगौ जोंनि जेब्ला खारो बारो बायदिसिना क्रिकेट फुटबल गेलेयो होमब्ला जों जोबोद मेंनाय मोनो नाथाय बे गेलेनाय बारनाय खारनायनि गेजेरजोंनो जोंनि देहानि रोदा हाराफोरखौ जों राफोद खालामनानै लानो हायो जोंनि देहायाव बेबायदि गेलेनाया गैयाब्ला बेमार आजार बुंफबनानै जोङो बेमार आजार गोनां देहाखौ लानानै साननानै देहाजों मेंग्लिफबनाय जागोन बिनिखायनो जों बे बेमार आजारजों बुंफबनाय देहाखौ मेंग्लिहोया लासेनो जोङो जेरै खारनाय बारनाय गेलेनाय क्रिकेट बुनाय फुटबल जोनाय बेफोराव जों बाहागो लायोब्ला गावखौनो सासे राफोद बेमार आजार गैयै सुबुं खालामनानै लानो हायो जोङो गेलेनायनि गेजेरजों मोनसे जेनेबा फुटबल टिम मोनसे गेलेनायनि याव जों देरहानाय देरहानाय देरहानो हायोब्ला जों गावखौनो मेंनायनि गेजेरजों रंजाखांनायबो लाबोनो हायो मानोना बे गेलेनायनि गेजेरजों गावखौनो जोङो गोबां आयदायाव देरहालांबाय थायोब्ला गावखौनो जों सासे सानसे समाव सासे गेदेरमा सुबुं हिसाबैबो जों गायसननानै लानो हायो बेनो जोंनि मेंनायनि गेजेरजों मेंगानाय बुंनो थाङोब्ला रंजानाया जोंनि जिउआव गेलेनायनि गेजेरजोंनो फैयो गोबां गेलेनायनि गेजेरजों जेरै जो बुंनो थाङोब्ला जमुना बर' जोंनि बर'निनो जमुना बर' हिमा दास बिथांमोना गेलेनायाव बाहागो लानानैनो दिनै बिथांमोना साफा साफा दिनैनि बे मुलुगाव साफा साफा गेदेरमा सुबुं हिसाबै गाव गावखौ दानानै लानो हादों जोंनि दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरा बे बायदि खारनाय बारनाय बायदिसिना फोराव बाहागो लाया लासेनो दिनै मबाइलाव गेम गेलेनाय बायदिसिनाफोराव गोदोहाबनानै थानानैथ' दिनै बेंगुरा जानानै दं होननानै बुंजायो उन्दै उन्दै गथ'फोरा गेलेनायखौ गारनानै मबाइल नायनानै दिनै बेबायदिनो सोरबा मेलेमनि बेमार आजारबो जानो हमदों बिनिखायनो जों बेफोर गेलेनायजों लोगोसे गावनि देहाखौ बेमार आजारनिफ्राय गो गोजान खालामनानै लानो हायो बिनिखायनो जों गेलेनायाव मैखोमैनो बाहागो लानांगौ आरो गाव गावखौ सासे रोफोद सुबुं हिसाबै दानानै लानो हानांगौ